ہاں ہم نے میں نے کسی کا ہاں میں نے پینٹنگ یا ہاتھ سے بنا کارڈ گفٹ کیا ہے اور یہ گفٹ یہ تھا کہ اپنے ہاتھ سے وہ ایک آرٹ لکھا تھا اور کسی کی تھوڑی بہت تصویر بنائی تھی ڈرائنگ کے ذریعے اور اس میں اپنی باتیں لکھی تھیں اور اگر ہم یہ بات کریں کہ کسی کو بھی جو زیادہ جذباتی ہو ہاتھ سے بنی ہوئی چیزیں زیادہ جذباتی کیوں نظر آتی ہے کیونکہ ہاتھ سے ایک انسان تبھی بناتا ہے جب اس کے اندر کوئی رغبت ہو کسی انسان کے تعلق سے اور دوسرے انسان کو یہ معلوم چلتا ہے کہ اس نے اس میں بہت محنت کی ہے اور خود سے محنت کرنا انسان کو بھی کہیں نہ کہیں دکھاتا ہے کہ ہاں بندہ ڈیڈیکیٹ تھا اور اس میں اس نے محنت کی تھی اس لیے لوگوں کو زیادہ جذباتی نظر آتی ہے ہاتھ سے بنی ہوئی چیزیں